ہلو سر پراپرٹی ڈیلر سے بات کر رہے ہیں ہم سر مجھے نا ایک ٹو بی ایچ کے کا فلیٹ چاہیے تھا ایک نہیں نہیں مجھے اپنا خود کا مطلب خریدنا تھا پرچیز کرنا ہے لوکیشن یہ آپ کا نور نگر یا جوہری فارم کی طرف مل جائے اور پچاس سر بجٹ کا تو ہو جائے گا ایڈجسمنٹ لیکن کم سے کم یہ تو پتہ لگے کہ ٹو بی ایچ کے وہاں پر آپ کے وہاں کے ریٹ کتنے ہیں وہ تو میں کر لوں گا سر یہ ہاں سر میں کہہ رہا تھا میرا نا تیس لاکھ تک کا بجٹ ہے اس میں اگر جوہری فارم میری پہلی پرایرٹی ہے اگر وہاں مل جائے تو اچھا ہے سر پارکنگ بھی چاہیے اور اگر فورتھ فلور پہ یا تھرڈ فلور پہ تو اگر لیفٹ وغیرہ بھی ہو تو بیٹر بہتر ہے

اچھا تو میں پوچھ رہا تھا کہ یہ آپ کا آفس کدھر ہے سر ہاں سر کار سے آؤں گا میں ہوں حاجی کالونی ٹھیک ہے تو میں آتا ہوں سر آپ مجھے دکھائیے گا کس طرح اگر وہ اس کے علاوہ بھی اگر ایک دو دکھا دیں آپ جو بہتر ہو تو کوئی ٹھیک ہے ٹھیک یہ سر میں آج شام کو ہی آتا ہوں آپ کے پاس اور کیا کہتے ہیں پھر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے میرا نام ہے اسلم اسلم نام